ہندوستان میں بہت سے تاجی صنعت کار جنہوں نے ٹیکنالوجی تعلیم تفریح تجارت اور ٹرانسپورٹ جیسے شعبوں میں ہندوستان کو کئی طریقوں سے بدل دیا اس میں میرے نام مجھے سب سے پہلے وہ نام یاد آتا ہے جمشید جی ٹاٹا اٹھارہ سو اٹھاون میں انہوں نے اپنے فادر کے ساتھ ایک ان کی فرم تھی جنرل مرچنڈائز کر کے اس کو جوائن کیا انہوں نے اس میں مہارت حاصل کی اس کے بعد اپنی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے چائنا سے ڈیولپنگ ٹریڈ چالو کیا انہوں نے اس میں آگے لائن بڑھایا اور امریکن سول وار کی وجہ سے کاٹن مارکیٹ میں میں اچھال آیا بامبے میں کہ انہوں نے پھر ایشیاٹک بامبے کارپوریشن کارپوریشن کو جوائن کیا اسی طرح ان کی چلتے ہوئے ان کے اٹھارہ سو ستر میں اکیس ہزار کی ان کی معیشت ہو گئی تو انہوں نے ایک بنکرپٹ آئل مل تھی جو چنچپوکلی میں تھی اس کو خریدا اور اس کو کاٹن میل میں کنورٹ کیا پھر انہوں نے اسی طرح انہیں ایک موقع ملا ناگپور میں ایکسپریس مل کر کے اس کو خریدا اور اس کو آئرن اسٹیل کمپنی میں تبدیل کیا اس سے کامیابی آگے چلی رہی چلتی رہی پھر وقت آیا انیس سو تین کا جب انہوں نے اپنا سرمایا کاری کی ہوٹل کے لائن میں شروع کیا جو تاج محل ہوٹل کولابہ گیٹوے آف انڈیا کے سامنے ہے اسے شروع کیا یہ برٹش کا وقت تھا اس وقت یہ پہلا دنیا کا ہوٹل تھا جس میں یہ پاور کی سپلائی بھی تھی یہ اپنے آپ میں بہت بڑی کامیابی تھی اسی طرح چلتا رہا اس کے بعد ان کا انتقال ہوا تو ان کے لڑکے دوراب جی ٹاٹا انہوں نے وہ ان کو جوائن کیا ان کی فرم کو اور انہوں نے آگے چلتے ہوئے اپنی اس کو اسٹیل کی لائن میں ایک نئی فرم بنایا ٹیسکو جو انڈیا میں سرمایہ کاری کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک آفیس لنڈن میں شروع کیا پھر انہوں نے دوراب جی ٹاٹا نے پاور پروجیکٹ میں پاور کی لائن سے ہیڈرو پروجیکٹ پلانٹ چالو کیا اس میں انہوں نے بہت کامیابی حاصل کی اور تعلیمی شعبوں میں انہوں نے آئی آئی اے ایس کر کے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس کا قیام کیا جو کہ تعلیمی شعبوں میں بہت کامیابی رہا بہت فائدے مند رہا اپنے لیے اپنے گروپ کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے دیش واسیوں کے لیے بہت آگے چلتے رہے پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے لڑکے جے آر ڈی ٹاٹا انیس سو اڑتیس میں انہوں نے ایک سو ایک ملین کی فرم سے شروع کیا سرمایا کاری سے تو اپنے گروپ کو اپنے فرم کو ٹاٹا گروپ کو پانچ بلین تک پہنچایا اسی طرح انہوں نے کیمکل ٹیکنالوجی کاسمیٹکس مارکٹنگ انجینئرنگ میں اپنا آزمایا اور باغوں کی چائے کے چائےکے باغان خریدے چائے چائے بنانا شروع کیا چائے کی پتیاں اسی طرح سافٹویر سرویسیز اور ٹاٹا ایئر لائنس بھی شروع کیا انیس سو پینتالیس میں انہوں نے ٹاٹا موٹرس کمرشیل ویہکل مارکیٹ میں اپنا جوہر آزمایا اپنا دم خم بتایا اور اسی طرح بہت سارے شعبوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کرتے رہے چلتے رہے ان کے جے آرڈی ٹاٹا کے انتقال کے بعد ان کے لڑکے رتن ٹاٹا انیس سو اکیانوے میں گورنمنٹ پالیسیس چینج ہوئی اور باہر کے کمپنیوں نے انڈیا مین سرمایا کاری کی انہوں نے ان کے ساتھ بہت سارے کام کیے سن دو ہزار آٹھ میں جیگوار کمپنی اور لینڈ اوور اور لینڈ روور کمپنی جو انڈیا میں سرمایہ کاری کری تھی ان سے کئی ورک کیا ان سے خریدا اور دو ہزار آٹھ میں انہوں نے انڈیا کی سب سے سستی کار ٹاٹا نینو کار کا اویشکار کیا لانچ کیا جوکہ اپنے آپ میں بہت کامیاب رہی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انڈیا ہے بائیک پر اپنی فیملی کر لے کر جاتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ٹاٹا نینو کار شروع کی جائے جس کا ان کو فائدہ کیا بہت کامیاب رہے اسی طرح انہیں ٹیلیکام مارکٹنگ میں ٹاٹا ٹی ٹی ایم ایل کر کے اپنی ایک فرم لانچ کی نئے اینویشن کیا ٹاٹا ٹیلیکام مارکٹڈ لیمٹڈ اس میں ٹاٹا کمپنی کے فون اور ٹاٹا ٹیلیکام شروع کیا ان کے اپنے سستے دروں پہ دیا اور گراہک بنایا اپنے انڈیا کو ہر ٹیکنالوجی میں آگے بڑھایا انڈیا کو بہت آگے بڑھایا تو یہ ٹاٹا گروپ آف کمپنی کا انڈیا کو کامیابی دینے میں انڈیا کا نام بنانے میں بہت ہی بڑا یوگ دان ہے بہت ہی بڑا ان کا سرمایا کاری ہے میرے حساب سے